کسانوں کو جو زیادہ تر فصلیں اگانا پسند ہے وہ چاول ہے ویسے تو مطلب جگہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگہ کون سی ہے جیسے بہار میں تو بہار میں زیادہ تر چاول اگانا پسند کرتا مطلب دھان جسے ہم شدھ ہندی میں بولا جائے تو اسے ہم چاول کہتے ہیں اور گاؤں کی لینگویج میں کہا جائے تو ہم اسے دھان کہتے ہیں تو بہار کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ دھان اگتا ہے اس کو اس کیونکہ بہار میں زیادہ تر لوگ چاول ہی کھاتے ہیں جیسے کہ پنجاب میں مکا مکے کی روٹی ساگ ساگ زیادہ تر بویا جاتا ہے اس طریقے سے اور زیادہ تر کسان وہی چیز روک روپتا ہے جس میں ان کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اسی لیے وہ ایسی چیزیں لگاتے ہیں اگاتے ہیں تاکہ ان کا آگے پروفٹ ہو وہ بیچ پائیں اور وہ اچھا سے اچھا ہو بس یہی سر